تیراکی کی طویل مشق یا ور ورزش کے دوران حوصلہ مند اور متوجہ رہنا نہایت اہم ہوتا ہے کیوںکہ یہ نہ صرف جسم جسمانی بلکہ ذہنی طاقت کا بھی امتحان ہے جن میں چند مؤثر طریقے دیے جا رہے ہیں جو تیراک کو حوصلہ توجہ اور توانائی برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں حوصلہ مند اور متوجہ رہنے کے طریقے وعدہ مقصد طے کریں ہر مقص ہر مقص مشق سے پہلے ایک ہدف طے کریں جیسے فاصلہ رفتار یا اشلوک کی بہتری مقصد ذہن کو متحرک رکھتا ہے ورزش کے حصوں میں تقسیم کریں لمبی مشق کو چھوٹے وقفوں میں بانٹیں جیسے پانچ سو میٹر یہ دماغ کو بوجھل ہونے سے بچاتا ہے ذہنی تصور اپنے آپ کو کامیاب تیراک کے صورت میں تصور کریں اور یہ نظریں جوش پیدا کریں من پسند موسیقی یا دھن کا تصور اگر پانی سے اگر پانی میں موسیوقی نہیں سن سکتے لیکن ذہن میں اپنی پسندیدہ دھن دہرانہ تھکن کو کم کر سکتا ہے ساتھیوں کے ساتھ مشق کریں اکیلا پن اکثر تھکا دیتا ہے اور ایک اچھا ساتھی مشق کو دلچسپ اور مسابقتی بنا دیتا ہے توانائی برقرار رکھنے کے طریقے مشق سے پہلے مناسب غذا تیراکی سے ایک گھنٹہ پہلے ہلکی غذا جیسے کیلا گری دار میوے ہے یا انرجی بار لینا توانائی دیتا ہے پانی کی کمی نہ ہونے دیں تیراک کے دوران جسم پانی کو کھو دیتا ہے اس لیے وقفے وقفے سے پانی یا اسٹور اسٹورلائٹ پینا ضروری ہے مشق کے دوران مختصر آرام ہر وقفے کے بعد چند سیکنڈ کا آرام جسم اور دماغ کو ریسیٹ کرتا ہے ورزش کے بعد پروٹین اور کاربو ہائیڈوریٹس لے یہ پٹھوں کو بحال اور اگلی مشق کے لیے توانائی فراہم کرتے ہیں